बिहार मूलरूपसँ गाँवमे निवास करै अछि तऽ अहाँ जानबे करैत हेबै जे गाँवमे निवास करै छै ओतऽ ने पक्काके घर कम ही होइ छै तऽ हुनकालए बाँसके घर बेसी बनल जाइ छै कियाकि एतऽ ओतबा समृद्धिओ नहि छै आओर गाँवमे लोकके सही सहूलियतसँ अपन अपन स्वभावके बाँस होइ छै ताहि लऽ कऽ जे छै हुनका ओतबा कष्टो नहि होइ छै कि भाइ आपन घरमे बाँस छै तऽ किएक बाहरसँ करल जाइ आओर एतबे महगा भऽ गेल छै कि पक्को घर बनाबैमे बड़ा दिक्कत अछि तऽ कहल जाइ आब पहिलुका पारम्परिक रूपसँ जे छै पहिले बाँसके घर बनबै छलै

भऽ रहल छै कि भाइ आब सब कोइ पक्काके घर बनाबैए आओर हेतै नै देखिऔ विभिन्न समुदायके भी लोक रहै छथिन तऽ कोइ मन्दिर बनाबै छै कोइ मस्जिद बनाबै छै कोइ घर बना रहल छै कोइ महल बनाबै छै तऽ हुनका जे जे जेना जे टाइपके समृद्ध लोक होइ छै से टाइपके वस्तु कला बनबै छै लेकिन अगर कहिओ केतना जे छै जादा जे छै अहाँके बाँसके घर मिलत ठीक छै बाँसके घर मिलत आब किछु किछु लोक जे छै बाँसके घर छोड़िके जे छै पक्काके घर बनाबैके एकदम पूरा परिपूर्ण रूपसँ ओकरामे हुनका लागल छथि लागैए आशा कि दस साल पनरह सालके बाद जे छै एतऽ सँ जे छै अहाँके बाँसके घर कम मिलत कियाकि आब मानिलिअ प्रधानमन्त्री जे छै भी आवासके माध्यमसँ बहुत लोकके जे छै घर बनाकऽ देल जाइ छै तऽ आब जे छै जकरा भी घर नहि छै तऽ आब हुनको कहिओ तऽ आब घर मिलिए जेतै प्रधानमन्त्रीके माधयमसँ धन्यवाद